मुंहिंजो मनपसंदि खादो जेको आहे उहो आहे साई भाॼी चांवर साईं भाॼी चांवर मां पंहिंजी मम्मीअ खां सिखियां मुंहिंजी मम्मीअ पहिरियों मूंखे ये ॿुधायईं की चणण जी दालि खे पिसाए रख ॿ टे कलाक इन खां पोइ साई भाॼी जेकी थींदी आहे पालक उन खे कटे करे अठ नव पाणनि में सुठे तरह धोए करे जीअं सभु मिटी विटी निकरी वञे उहो तयार करे रख पो कूकर में पहिरियों तेल विझी करे बसरि बसरि विझ टमाटो विझ हुन खे सुठी तरह भुञी करे पोइ हुन में सभु मसाला विझ जेका मसालुनि हेड ॻाड़ा मिर्च लूण सुका धाणा इहे सभु विझी करे पोइ मथा विझी इहे जेकी चणण जी दालि आहे उहा विझ ऐं पालक विझी करे उन खे भुञी भुञी भुञी भुञी जेतिरो भुञे मां भुञिबो ओतिरो वधीक टेस्ट ईंदो ओतिरो वधीक सवादु ईंदो त उन जे भुञी भुञी करे थोरो पाणी विझी करे हुन में मां पंज छह सीटियूं लॻवाईंदी आहियां पंज छह सीटियूं ॾेवाई करे इन खां पोइ आख़िरी में मां थुम जो तड़िको विझी करे मुंहिंजी साई भाॼी तयार थी वेंदी आहे ऐं साए पासें में चांवर रखी करे गरम गरम साई भाॼी चांवर गॾु असां खाईंदा आहियूं आ ऐं इहो मां हफ़्ते में ॿ दफ़ा त कंदी आहियां मूंखे साई भाॼी चांवर ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं अगरि मुंजे न सिपरी ॻाल्ह थी अचे त मां यूट्यूब ते फूड फूड चैनल ॾिसंदी आहियां जंहिंमे शिल्पी फूड फ्लेवर जेके चैनल हलंदी आहे हुन खां मां ॾाढो कुझु सिखियो आहे नया नया तरीक़ा सिखिया आहिनि कीअं भाॼियूं नयूं नयूं तरीक़े की ठाहिजनि कीअं कीअं पंहिंजो नया नया आइटम सिखी करे ठाहिजनि उहो मां इन यूट्यूब चैनल सां सिखी करे ॾाढो कुझु पातो आहे